जेबो सुबिदा गैया माने गोनोखोआरि गोनोखोआरि आदबजों जा जा आबाद मावनो जों दासिमबो बिसिम सहैथ'वाखै मानो होनोबा जों बोथोरखौ नेनानैसो बोथोरखौ नायनानैसो आबादखौ मावो दायो गायनायनि सम जाबायमोन नाथाय दासिमबो खोथिया फुनायनि समखौनो

माबेबा माबेबा आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो स थि सम नांगौ नाथाय बे सिसंख' जों बारग'हांबाय माने बारग'बायानो होन्दो नाथाय जों